बागबानी करैके लेल औजार पतर चाही कि सभ चाही तऽ पहिले नम्बर तऽ कोदारि चाही तकर बाद से खुरपी चाही खुरपीके बादमे हँसुआ चाही ई तीनटा तऽ जरूरी छै तऽ पहिले कोदारिसँ कोड़ु तकर बाद जे पेड़ लगाउ ओकरा पेड़ लगाउ पेड़ लगाकऽ सिंचाइ करू सिंचाइ केलाके बादमे ओकरा दखियौ दबाइ दारूके काज पड़ै तऽ कोनो रोग लागि गेल तऽ ओकरा दबाइ दारूके परियोग करियौ तकर बाद सऽ वएह सिंचाइ करैत जाउ सिंचाइ करैत जाउ ओकरा कमठौनी कए बेर हेतै कमठौन भेलै कमठौन लऽ कऽ जे ठारि पात जे नजायज लटकलै तऽ ओकरा छोपि दियौ जे जे सुरछित रहतै बढ़तै आगाँ चलतै तऽ ओहिके लेल इएह सभ करऽ पड़ै छै तीन चीज तीनटा औजार तऽ जरूरी छै बागबानी करैके लेल किए तऽ परम जरूरी छै आ तहन पानिके सिंचाइ जॅं अगर ओहिठाम नहि सुबिधा रहल तऽ दूरो सँ आनऽ पड़तै बिना दूर सँ अनने सँ तऽ पानि सिंचाइ हेतै नइ तऽ तै कऽ लेल तऽ करऽ पड़तै